शुरुआती माण्हुनि लाइ आसन करण खां अॻ में सूर्य आसन सूर्य नमस्कार चंद्रासन अठ अठ प्रकार इन जा आहिनि उहे करे सघूं था पद्मासन प्राणायाम अनुलोम विलोम कुकुटासन शीर्षासन बद्ध पद्मासन इहे सभु आसन योग मुद्रा सां गॾिजी करे करे सघिजे थो योगासन सां गॾु ॾह मुद्राऊं आहिनि पहिरीं मुद्रा में हथ जोड़े बीहणो आहे ॿीं मुद्रा में ॿई हथ मथे नमस्कार जी पोज़ीशन टी मुद्रा में ॿई हथ ह्रदय वटि रखी नमस्कार चोथी मुद्रा में हिकु हथ हेठि पोइ ॿियो हथ हेठि हिन खां पोइ खाॿो पेरु पुठियां वञण ॾियणो हुन खां पोइ साॼो पेरु पुठियां वञण ॾियणो हिकु आसन लॻाइणो ॻिचीअ खां मथे थी सूर्य खे नमस्कार करिणो वरी वापसि पहिरीं साॼो पेरु अंदरि करिणो पोइ खाॿो पेरु पोइ उथी बीहंदो माण्हू हथ मथे करे नमस्कार जी मुद्रा में इहो आसन पूरो कंदो